पिछले वर्षों से खेती अब काफ़ी बदल गई है पहले पिछले वर्षों में खेती को पारंपरिक तरीक़े से खेती की जाती थी जैसे किसान द्वारा बैलों को बैलों में हलको जोड़कर खेतों को जोड़ा जोता जाता था जो काफ़ी कठिन एवं सुलभ होता था आज आजकल आधुनिक खेती में खेतों को ट्रैक्टर द्वारा जोता जाता है हलों हलों द्वारा जोता जाता है कल्टीवेटर द्वारा जोता जाता है और ऐसे कई साधन हैं जिसके द्वारा खेतों को जोता जाता है पहले पिछले पहले पहले किसान ज़्यादा बीजों का प्रयोग करते थे जिसकी औसत उपज हमेशा कम रहती थी एवं लागत भी नहीं निकल पाती थी आज आधुनिक खेती में किसान उन्नतशील क़िस्मों का प्रयोग कर रहे हैं जिसके कारण औसत उपज बढ़ पा रही है और आधुनिक विधियों का प्रयोग करके खेती में खेती की जाती है जो काफ़ी सुलभ एवं सरल होती है पहले खेती ज़्यादा कर पहले खेती करने पहले पारंपरिक खेती करने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी आज आज लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी एवं मेहनत ज़्यादा लगती थी और आधुनिक खेती में मेहनत कम लगती हे एवं लोगों कम ज़रूरत पड़ती है मशीनों द्वारा ही सारा काम किया जाता है एवं इसकी उपज भी ज़्यादा रहत पारंपरिक खेती से ज़्यादा आधुनिक खेती के उपज अधिक रहती है एवं आधुनिक किस आधुनिक खेती की किस्में पौधे एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है पारंपरिक खेती में लगाने वाले पौधों में लोग लोग कीटों की संख्या कीट अधिक लगते हैं जैसे जैसे कि टिड्डा फड़का या आदि कीटों को नुकसान अधिक रहता है जिसके कारण फ़सल फ़सल को बहुत नुकसान पहुँचता है जो फ़सल की पत्तियों को खाकर ये फ़सल की बालियाँ नहीं बनने के कारण बनने के मुख्य कारण हैं आधुनिक खेती में रसायनों का प्रयोग करके नहीं रसायनों का प्रयोग करके टिड्डा फड़का आदि बीमारियों को दूर किया जाता है जिसके कारण जिसके कारण औसत उपज बढ़ पाती है कीटों में फ़सलों में रोग नहीं लग पाते हैं जैसे कि रोग टिड्डा फड़का आदि रोग लगने पर आदि का उपयोग किया जाता है जिसके कारण वो मर जा जिसके कारण टिड्डा फड़का एवं आदि कृषि में नियंत्रण किया जाता है जो हमारी खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं एवं कई रसायनों का प्रयोग करके हम अपनी खेती में उपज को बढ़ाते हैं इसीके साथ साथ रसायनों का उपयोग करने के साथ साथ यह हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं इसलिए हानिकारक भी होते हैं इसलिए इनका उपयोग भी हमें कम करना चाहिए एवं लिमिट का करना चा